ہلو السّلام علیکم آ جی آپ ڈاکٹر جُنید بول رہے ہیں آ جی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو ہے رات کو ابھی اتنا اسپائسی کھانا کھا لیا چکن مٹن بریانی جس کی وجہ سے مجھے پیٹ میں درد ہو رہا بہت اُلجھن ہو رہی ہے اب اب اور کیا نام ہے ابھی کچھ دیر پہلے سے مجھے بُخار بھی آنے لگا ہے اور ہیڈ ایک بھی ہو رہا ہے کیا کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آ رہا جی جی جی جی جی جی ہاں لگ تو رہی میں نے اوور ایٹنگ کر لی اِسی وجہ شاید کچھ وہی تو میں نے غلطی کر دی موبائل چلانے لگ گیا لیٹ کے آرام سے وہی چکن مٹن بریانی تھی تیل اُس میں اتنا زیادہ تھا اب آ جی

جی جی تو مطلب مجھے مطلب ایک آدھا دِن مطلب یہ کھانا اوائڈ کرنا ہے پھر کم سے کم کھانا ہے ہلکا کھانا کھانا ہے جیسے دال مطلب دال وغیرہ ہو گئی مطلب دال وغیرہ یہ سب یہ دلیہ وغیرہ یہ سب جی جی اگر جیسے مان لیجیے اگر میری ایک دو دِن میں طبیعت صحیح نہیں ہوتی تو پھر کیا کرا جائے پھر میں مطلب دوائی وغیرہ اچھا آپ کا ٹائمنگ وہ وہ دس سے پانچ ہی ہے نا بیٹھنے کی ٹھیک ہے تو میں گیارہ آپ سے مل سکتا ہوں کیا اگر طبیت صحیح نہیں ہوتی ہے تو میں گیارہ بجے مطلب آ جاؤں گا آپ کے پاس دواٮٔی لے لوں گا ٹھیک ہے بہت شُکریہ